हेलो हमरा मोबाइल चाहियै हमरा मोबाइल चाही को लेबय मोबाइल लेबय नहि हमे नोकिया नहि लेबय हमरा सेमसनेके सेट मोबाइल चाहिए नहि बढ़िआँ नहि होइ छै हमरा सेमसनेके चाही हाँ अऽ नहि आर कोनो कम्पनी नइ लेबय हमरा के मोबाइल चाहियै हमर पास एतना पैसा नहि छै अहाँ किस्तपर देतय की केना देतय केतना किस्त बनय छै हँ बजतय हेलो केतना किस्त बान्हतय मोबाइल छै जे हम बीस हजारके मोबाइल उपर लेलियै हम जे छै हमरा जादा दूर तक जे छै ओकर कैमरा साफ चाहिये ओकर फोटो जहाँ तक केकरो लेबय तऽ हमरा ओ फोक्समे जादा चाहियै फ्रेश फोटो चाहियै दू हजार किस्त बान्हतय हमर पास तऽ दू हजार छेबे नहि करय तऽ दू हजार किस्त बान्हते तऽ हम थोड़े दए सकबय ओइसँ कम करिकऽ बान्हि देतय किस्त

जेतने एके हजार बान्हि देतै

हँ तऽ मोबाइल देतय ने किस्तेपर बढ़िआँ मगर हमरा समसने चाहिये हमरा नोकिया आर नहि चाहियै नहि बिबो तीबो कोनो नहि चाहियै हमरा सेमसन मोबाइल चाहियै हँ अहिये तऽ मोबाइल हँ सेमसन मोबाइल नहि चाही सेमसनेो किस्त छै हमरा जादा बीस हजारके उपर तक मोबाइल लेबय हमरा ओकर कैमरा साफ चाहियै फोटो भी साफ चाहिए फ्रेश आना चाही हमर फोटो फ्रेश फोटो रहतय जहाँ तक जहाँ कैमरा धुन धुन्दला रहतय उ कैमरामे धुन्दला नइ चाहियै हमरा फ्रेश कैमरा चाहियै आओर फ्रेश ई ने दोकानदार तऽ करय छै हमर यही मोबाइल ठीक छै हमरा ई मोबाइल चाहिए ई मोबाइल लेलऽ नोकिया ठीक रहतऽ समसन बिभो ठीक रहत रीएल मी के मोबाइल ठीक रहतय उ सभ मोबाइल हमरा नहि चाहिये हमरा सेमसनेके मोबाइल चाहियै ई सभ मोबाइल मिलतय हमरा देतय ने मोबाइल ओतनामे किस्त केतना बनि जेतय ऐ हँ एकर किस्त आर बान्हि देतय जेतना बान्हतय हमरा पास उतना नहि पैसा नहि छै तैँ अऽ न मोबाइल चाही केतनामे देतय मोबाइल किस्त आब बोलतय ने केतना देतय हमरा मोबाइल ऐ अहाँ बोलियौ ने एक हजार रुपैआ बान्हलकय